कहाँ वाली बोल रही हैं कहाँ वाले बोल रही हैं हाँ अच्छा कर्पूर से समस्तीपुर में कौन कौन मंदिर हैं हाँ मेरे जे हियाँ है थावेनहे मुग्री बाबा है फ़ेमि मंदिर है गरीब बाबा है काली मंदिर है और आप पर्व में कौन सा पर्व से मनाते हैं हाँ हाँ मेरे भी हाँ वह ही होता है काफी फैमली है नारी कैसी है सिककन के यहाँ सूप सिलते हैं केला फल फूल जो भी होता है वह भी हम भी लोग करते हैं रक्षाबंधन आता है राखी सा बांधते हैं भाई बहन एक दूसरे बांधते है फ़िर सकरात होता है उसी में हर यही फ़िर कूटते है दही जमाते है लाल बनाते है चुरा मंगाते हैं मिट्ठा मंगाते है तिघवा बनाते हैं हाँ

ऐसे छट होता है उसी में गाओं धोते है बहुत अच्छा से पर्व मनाते है फल फूल मगा के दाउरी होता है वह मगाते हैं और मेरे यहाँ भी वह ही पर्व होता है मार्च महिना होता है पुहा बनाते हैं दोहा खेलते हैं कथा सुनते है दोहा श्लोक बांधते हैं बैसाख महिना दाउरा खुलता है फ़िर सितुआ बनाते हैं खीर बनाते है फ़िर हूँ हम भी लोग वह ही करते है सबनी त्यौहार में तैयार ऐसे होते हैं फिन फ्रेंड के घर जाते हैं घाट पर हर तरह के सभी है त्यौहार ऐसे होते हैं हाँ हो जाता है हाँ होली करता है मेरे हियाँ सब चीज़ होते हैं सब पर्व